कल में खबर हा दिक्खा दा खबर आह्ले दस्सा दे हे कि श्रीनगर बड़ी भारी लड़ाई लग्गी दी मिलीटेंट आई गेदे पाकिस्तान दे श्रीनगर च ते फौज लड़ा दी फायरिंग चला दी पारो पार धमाके उप्पर धमाका

मेरा दिल बी करै कि में बी फौज च होंदा ते मेरा बी दिल करै लड़ाई लड़ने ई होर मेरा बड़ा दिल करा दा दिक्खी दिक्खियै उ'नेंगी कि में बी इसलै फौज च होंदा ते में बी इत्थें लड़ाई लड़नी ही अपने देश दी सेवा करनी ही अपने देश गी बचाना हा होर में फिर उ'नेंगी दिक्खी ते त्यारी शुरू करी दित्ती उ'नें फौज दी रोज सवैरे दौड़ लाने गी जाना शाम्मीं लै दौड़ लाने गी जाना त्यारी करी दित्ती में बी फौज दी कि फौज च जाना गै जाना चाहे जो मर्जी होई जा साढ़े फौजी भ्राऽ बार्डर उप्पर लड़ाई लड़ा दे